ہلو جی سر ڈاک جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں سر اچھا میں قمر صاحب بول رہا ہوں جی جی مجھے جو ہے تھوڑی سی پریشانی تھی دانتوں کے اندر کئی دنوں سے جی تو کسی نے جو ہے نمبر دیا ہے آپ کا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ماہر ڈاکٹر صاحب ہیں تو آپ اپنا جو ہے دانت وغیرہ دکھلا دیجیے جو بھی ان کے اندر پریشانی ہے وہ جو ہے ڈاکٹر صاحب مسئلے کا حل کر دیں گے میرے دانتوں کے اندر جو ہے ایسا ہے کہ کوئی کھٹی پن یا پھر جو ہے ٹھنڈا پن کا جو ہے نا یہ شکایت ہے جی یا کوئی کھٹی چیز وغیرہ ہے کچھ لے لیتے ہیں اس میں جو ہے نا دانتوں میں جو کھٹا پن ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی کھانا وغیرہ اگر ہم لیتے ہیں تو دانت میں جو ہے نا کٹھن پن لگتی ہے جی مجھے سر میں بھی درد ہوتا ہے جی تو سر آپ ڈاکٹر صاحب آپ کہاں ملیں گے اچھا کلینک پہ اچھا گیارہ بجے اچھا جی میں تو دہلی جامع مسجد اچھا جی جی تو حالانکہ کہ آ ہماری جو ہے ایک دوست ہے انہوں نے نمبر دیا تھا کہ ہمارے یہ ریحان ڈاکٹر صاحب ہیں بہت ماہر فن ڈاکٹر صاحب ہیں ان دانتوں کے معاملے میں جو ہے کچھ زیادہ جو ہے نالج ہے ان کو تو ان کو دکھلا کر کے جو ہے اپنی جو ہے شکایت درج کر لیجیے اور اس سے جو ہے جو بھی بتائیں گے پوسٹ وغیرہ جو بھی لکھیں گے او ہو سکتا ہے تو کچھ دوائی بھی دیں تو ان شاء اللہ آپ کو کچھ فائدہ محسوس ہوگا تو میں نے سوچا کہ چلو ریحان ڈاکٹر صاحب سے جو ہے ملاقات کرتے ہیں جیسا بھی اگر وقت دیں تو اسی حساب سے ہم پہنچیں جی جی جی جی جی اوکے ٹھیک ہے شکریہ